عمر دراز لوگ جو ہے اسے گین بلہ اور دیگر کھیلوں میں نہیں چل سکتے دوڑ میں بھی نہیں کر سکتے تو صبح صبح کبھی ورزش کرتے ہیں چلتے ہیں تھوڑی بہت اور خاص کر کے وہ لوڈو کھیلتے ہیں لوڈو کھیلتے ہیں شطرنج کھیلتے ہیں تاش وغیرہ کھیلتے ہیں اس لیے کہ اسے جو ہے دوگ بڑا میں گین بلہ میں وہ نہیں چل سکتے ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شروع سے گین بلہ یا ہاکی فٹبال کھیل کھیل تکتے ہیں تو وہ لوگ کھیل لیتے ہیں لیکن خاص کر کے عمر دراز گین بلہ اور کبڈی وغیرہ نہیں کھیل سکتے تو اس لیے اس کے لیے جو ہے ہاکی ہو لوڈو ہو گیا تاش ہو گیا اس میں اس کا وقت کٹ جاتا ہے اور اس کی تھوڑی سی بھی جو ہے دماغ فریش ہو جاتا ہے تاکہ دماغ صاف ستھرا ہو جائے کھیلنے سے آدمی کا موڈ فرریس ہو جاتا ہے اور سب چیزوں سے سوچ فکر دل کا نکل جاتا ہے اس لیے عمر دراز آدمی جو ہے زیادہ تر لوڈو یا ہاں اگر کبھی اس کو شکایت ہے تھوڑی بہت ورزش کر لیتے ہیں لیکن کھیل نہیں پاتے جس طرح نوجوان یا بچے کھیلتے ہیں اس طرح عمر دراز کو کھیلنے میں دوگ دوڑنے میں کبڈی میں یا شطرنج وغیرہ یا اور دیگر کھیل میں شطرنج وغیرہ کھیل لیتے ہیں کیرم بورڈ کھیل لیتے ہیں بیٹھ بیٹھ کر یعنی جو اسے بیٹھ کر بیٹھ کر کے کھیلا جاتا ہے عمردراز لوگ وہی کھیل کھیلتے ہیں جیسے لوڈ کیرم بورڈ ہو گیا اسی میں ان کا صحیح ہاتھ چل جاتا ہے اور چلنے کے لیے تھوڑی بہت ورزش کے لیے جو ہے صبح صبح چل لیتے ہیں